हमरा आरके गाँवमे एना तऽ खुदरा बजार गाँव घरमे पेठिया बहुत जगह लागय छै जहाँसँ हमसभ रोजके सब्जी आनय छियै खरीदके पर अगर कभी शादी बियाह भेल तऽ जइमे हमरा आरके जादा सब्जी आरके मसाला आरके जरूरत पड़ल तऽ हमसभ कोनो थोक मार्केट गेलहुँ जेना हमर समस्तीपुर जिलाके भेलहुँ तऽ ओतऽ हमरा आरके जिला समस्तीपुरमे एगो मार्केट लागय छै जहाँ हमरा आरके थोक सामान मिल जाय छै जेना सब्जी आर भेल तऽ लेलहुँ खरीदलहुँ ओतऽ सँ तऽ जे चीज पहिले देखलहुँ कि कम दाम रहल ओ आइ काल्हि बहुत जादा दाममे दऽ रहल छै मतलब भेटय छै किएककि अइके मतलब ई भऽ जाय छै कि आइ काल्हिके लोग सब जे छथिन खेती पथारी कम करय लागलखिनहन अइ सभ वजहसँ उ सभ सब्जी कम उगबय छथिन आओर जे सभ उगबय छथिन उ सभ महगा बेचय छथिन तऽ हमरा आरके सस्ता सब्जी नहि मिल पाबयए ओ भी इएह कारण छै कि भाइ जब सब्जी के खेती नहि करय छथिन तऽ गिन कऽ दू चारि लोग करय छथिन तऽ उ महँगे बेचथिन तऽ इएह सभ कारण सब्जी महगा मिलय छै आओर बात रहल अहाँके ऑनलाइन खरीदारी करयके तऽ एहन बहुत अहाँके ऐप मिल जेतय जेनामे अहाँके मीशो भऽ गेल फ्लिपकार्ट भऽ गेल मन्त्रा भऽ गेल लेकिन बहुत चीज रहय छै जाहिसँ अहाँ ऑनलाइन शॉपिंग कऽ सकलिएह जेना अहाँके फ्लिपकार्ट भऽ गेल फ्लिपकार्टपर अहाँ घरके सामानमे जेना अहाँके टी वी फ्रिज सोफा कपड़ा एहन बहुत इलेक्ट्रॉनिक सामान भी छै जे अहाँ ओतऽसँ खरीदारी कऽ सकलियेहँ मीशो भऽ गेलय ओत्तौ अहाँ कपड़ा लत्ता किछु भी कीन सकलियैहन ई सभ ऐप छै हम सभ जादा मीशो यूज करय छी किएककि ओ सस्तो पड़य छै आओर ओकर सामान सभ भी हमरा आरके सही आयब जाय छै जे हम सभ देखलहुँ आओर जत्ते दामके रहल ओत्ते दाममे ओहन सामान आबि जाइ छै पर एहनो होइ छै कि बाइ चान्स कभी कभी हमरा आरके जे सामान मँगेलहुँ या कपड़ा लत्ता मँगेलहुँ तऽ ओइमे साइजमे भी कनि मनि प्रोब्लेम भऽ गेल कोनो कोनो बेर या एना अक्सर तऽ जादा ठीकेआयल सामान